हेल' रिया आङो एमाजन अल एपाव आंनि मोनसे गोनांथि जानाय बेसाद अनलाइन खालामदोंमोन बेखौ आं दा लगे लगे केन्सेलबो खालामफिनबाय आरो बेखौ अनलाइन खालामनायाव आङो लगे लगे अनलाइन पेमेन्टबो खालामखादोंमोन नाथाइ बे अनलाइन पेमेन्ट खालामनाय फैसाखौ आं दा माबोरै मोनफिनगोन आरो आंनि एकाउन्ट आव माबोरै हाबफिनगोन